آپ آصف خان ہمارے ہاؤس میٹ بات کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم ہے آپ کو کل کا آپ کا کیا حساب ہے آپ کل کیا کر رہے ہیں

نہیں تو وہ کل کے لیے کچھ چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ کام لیا جائے دراصل کچھ ہمارے کل مہمان حضرات آ رہے تھے تو کیونکہ اکیلے ہم اور ہمارے پارٹنر ہماری پارٹنر ہیں جو وہ تو نہیں کر سکتے تو آپ کی مدد تو درکار ہی ہے ہم کو تو میں وقت کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کس وقت آئیں گے ہاں ٹھیک ہے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میری مجبوری سمجھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کیونکہ اضافی وقت آپ کا ہوگا تو اس کے لیے ہم جو ہیں آپ کے مشہور رہیں گے شکر گزار رہیں گے اور بس آپ تو یہی درخوست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں